जी मैंने मीशो से दो टेबल क्लॉथ मंगाए थे जिसमें से एक टेबल क्लॉथ का कलर फ़ेड नहीं हो रहा है और वो बहुत ही अच्छा है बहुत साइज़ भी उसका बिलकुल ठीक है लेकिन जो दूसरा मैंने टेबल क्लॉथ मंगाया था दोनों ही एक ही रेट के हैं पर दोनों में बहुत फ़रक है दूसरा वाला टेबल क्लॉथ बहुत छोटा है और कटा हुआ है